हैलो

गोल दरवाजे में सॼी मार्केट आहे

हुन में गोल दरवाजे में ख़ासि दुकानूं बि आहिनि पर गोल दरवाजे जे ॿाहिरि बि आहिनि ओॾे मार्केट ठहियलु आहे हिकिड़ी अमीनाबाद में आहिनि अमीनाबाद में आलमबाग़ में न आहिनि पर आलमबाग़ में परे पवंदो थोरो

समय ते सभु मिली वेंदा हा उन में रेडीमेड में सभु तरह जी शयूं आहिनि साड़ियूं बि आहिनि ऐं हा सौ ॿ सौ त आराम सां बचंदा तव्हां वटि बिल्कुलु बिल्कुलु नायलॉन जी बि थींदो आहे ऐं ॿिन्हिनि में बि थींदो आहे केम्रिक ते बि थींदो आहे केम्रिक ते बि कमु थींदो आहे इहो कॉटन में बि थींदो आहे कॉटन हा सभु तरह जा मिली वेंदा

हा हा हा बिल्कुलु मिली वेंदा अघ त उहो पुछिणो पवंदो उते हा लटे जे हिसाब सां ई मिलंदा न कुझु कुझु घटि बि हूंदा कुझु वधीक बि हूंदा पर उहो त पुछण सां ई पतो पवंदो हा हा बिल्कुलु हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु

बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे हा

नंढा वॾा हा बिल्कुलु सभु मिलंदा हा जेंट्स जा कुर्ता बि हूंदा आहिनि पैजामा बि हूंदा आहिनि

हा हा सभु सभु मिली वेंदा बिल्कुलु बिल्कुलु सभु मिली वेंदा जॾहिं तव्हां ईंदो त ॿुधाइजो पहिरियों पहिरियों खां ॿुधाए छॾिजो त पोइ मां तव्हांखे वठी हलंदसि ठीकु आहे ठीकु आहे ओके